मूंखे सभिनी खां वधीक ख़ुशी तॾहिं मिलंदी आहे जॾहिं मुंहिंजे साम्हूं तमामु नंढिड़ा ॿार हूंदा आहिनि उहे एतिरा त प्यारा हूंदा आहिनि पंहिंजूं हरकतू एतिरियूं सुठियूं ॾेखारींदा आहिनि मूंखे हुननि खे ॾिसी करे तमामु ख़ुशी थींदी आहे उहे हेॾा मनु मोहींदड़ हूंदा आहिनि बिना स्वार्थ बिना कंहिं ॻाल्हि जे थोरी घणी मस्ती थोरो घणो प्यारु कंदा रहंदा आहिनि ऐं मूंखे उन्हनि खें ॾिसी करे इनकरे ख़ुशी थींदी आहे जो उन्हनि में मासुमियत हूंदी आहे उन्हनि में का बि साड़पचु न हूंदो आहे उहे ॾाढा प्यारा हूंदा आहिनि मां चवंदी आहियां मुंहिंजे साम्हूं हमेशह नंढा ॿारु ईंदा रहनि ऐं मां ख़ुशि थींदी रहां ऐं उहे बि ख़ुशि थियनि